اتر پردیش میں لوگ اپنی فنکارانہ اور تخلیقی صلاحیتوں کے اظہار بہت طریقوں سے کیا کرتے خاص طور پہ بہت سارے لوگ یہاں پر ہوم ٹیکناریٹنگ ڈیکوریٹنگ کر کے اپنی فنکار کا اظہار کرتے ہیں اس کی صلاحیت کا اظہار کرتے اسی طریقے سے اور بھی دیگر جیسے کہ فلم انڈسٹری ہے اور بھی بہت سارے ایسی چیزی یہ اتر پردیش کے اندر جس میں لوگ اپنی فنکارانہ اور تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے لیے خوب کوشش کرتے ہیں کہ ان فن کو پورا پوری دنیا کے نام کے نام سامنے نمائش کر سکے یا پھر پوری دنیا ان کے فن سے یا فن سے یا ان کی تخلیقی صلاحیتوں سے فیضیات فیضیاب فیضیاب ہو سکے اور اس طرح کی شکلوں سے ہمیں اتر پردیش کے اندر فنکاررنا فنکارانہ اور تخلیقی صلاحیتوں کے اظہار سمجھ میں آتا ہے